جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پہ شادیوں میں مطلب تیوہاروں میں تیوہاروں میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ عید کا تیوہار آتا ہے عید کے تیوہار میں ایک وہ ہوتا ہے نہ چاند رات والے دن چاندرات والے دن موسٹلی ایسا ہوتا ہے بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں چاول ہی بنتا ہے اور ابھی بھی چاول مطلب ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے اتنے ٹائم سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس دن چاول ہی بنے گا ایسی تو پرمپرا نہیں ہے مگر اب لگتا ہے کہ یہ پرمپرا ہی بن چکی ہے کیوں کہ اتنا ٹائم ہو گیا اور اس ہمیشہ ہی ہمیشہ کا یہ ہے کہ چاول ہی بننے ہوتے ہیں اس دن چاہے کچھ بھی ہو بننے کے لیے اور ابھی ہماری بہن کی شادی ہوگی بڑی کی تو ان وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے وہ بھی چاند رات والے دن چاول ہی بناتی ہے اور میں بھی آگے یہی کرنے والی ہوں چاند رات کو چاول ہی بنانے والی ہوں اور یہاں شادیوں کا شادیوں میں ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ایک ہے پرمپرا چل رہی وہ بھی ریڈ لال سوٹ پہننے کی تو لال جوڑا ہی بنتا ہے دلہنوں کو چاہے کتنا ہی مہنگا ڈریس آ رہا ہو مارکیٹ میں کتنے ہی ماڈن زمانہ ہو چکا ہو پر کوئی کیسی پرمپرا بن چکی ہے کہ لال جوڑا ہی دلہن کو پنہایا جاتا ہے چاہے چاہے جو ہو جائے کتنا ہی وہ مالدار ہو کتنا ہی وہ امیر ہو غریب ہو پر لال جوڑا ہی ہم لوگ ان کو پناتے ہیں دلہنوں کو ہمارے یہاں پہ ایک پرمپرا بن چکی ہے